सोनभद्र जिले में शिक्षा रोजगार नेतृत्व के मामले में युवाओं के सामने कई सारी मुख्य चुनौतियाँ हैं वैसे तो उन्हें अवसर कम प्राप्त होते हैं लेकिन चुनाव और अधिक चुनौतियाँ प्राप्त होती हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत उच्च स्तर तक शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है इसके अलावा यदि कोई बहुत मेहनत से उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त भी कर लें तो उसे यहाँ पर अच्छे रोजगार में नहीं दाखिल किया जाता है यह एक पिछड़ा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर लोग अच्छे से अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते और कोई अच्छे से यहाँ पे अस्थाई रूप से रह भी नहीं पाता है